नमस्ते मैम मैम मेरे को फ़ोन लेना था पाँच जी बी का दस हजार में आई क्यूं फ़ोन लेना चाहूँगी बीवो का वीवो का है समसंग का है रियलमी नारजे फिफ्टी आई मैम दस हजार में सात जी बी लेना था आपके यहाँ तो मेरा बहुत प्रचलित है कि आप बहुत कम रेंज के कभी भी अपना प्रचलित जाना मुझसे तो बोले थे कि वहाँ उस दुकान पर बहुत जल्दी नहीं कर देंगी तो हम आपका आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है नहीं नहीं हम दस हजार से एक रुपये भी एक्स्ट्रा नहीं देंगे हम दस हजार ही तो देंगे दस हजार में आप पाँच जी के लिए बताइए तेरा चार हजार रुपये मैं कैस करूँगी और बाकी मैं एम आई पर करूँगी तो क्या क्या चाहिए उसमें फ़ाेन लेते टाइम ओके मैम वैसे आपका दुकान पड़ता कहाँ पर है अच्छा तो मैम तो आई आई क्यू आई क्यू फाइव जी बी में आ जाएगा ओके मैम मैम वीवो का अगर लेना रहेगा तो वीवो वाई ट्वेंटी वीवो वाई ट्वेंटी फ़ाइव जी बी में ही मैम और और उसका वो ग्लास ओलास सब कैसा रहेगा कैमरा ओमरा और इसमें कितने एवरेज रहेगा सिर्फ छः महीने की गारेंटी रहेगा